हां में बड़े लोकें आस्तै रुट्टी बनाई दी ऐ कम से कम में सौ बंदै आस्तै रुट्टी बनाई लेदी मेरे मेरी जठानी उं'दे जागतै दे बर्डे हा ते उं'दे घर मतलब साढ़े डोगरें च ओह् करदे ना मतलब बच्चें दा जेल्लै जन्मदिन होंदा ते बिद्ध बधाई पूजदे ऐ ते बिद्ध बधाई पूजनी ही उ'नें ते उ'नें बी आखना में थोह्ड़ें बंदें गी रुट्टी खलानी ऐ भला इ'यां नी में सुक्की बिद्ध बधाई पूजनी भला ते महां कोई गल्ल नी आक्खा दी मड़ी शालू तूं मेरे कन्नै हैल्प कराई ओड़गी महां हां में कराई देगी तोआढ़े ने मदद महां तुस ओह् नी करो ऐ चिंता नी करो ऐ ते फिर में उं'दे घर गेई ते फ्ही में रुट्टी बनाई राजमा बनाए चौल बनाए फिर भठोरू बनाए फिर सुक्की सब्जी बनाई ते कन्नै बनाई चने दी दाल ते अम्बल बनाया ते कम से कम बी सौ बंदा हा ते कन्नै असें समोसे बनाए मतलब ते बर्डे मनाया असें कन्नै उं'दा ते सौ जना आई गेदा हा मतलब सौ जने लाई लैओ लग सौ जने दी लगभग रुट्टी बनाई ही फिर ओह्दे बाद में इक बारी ऐ बनाई फिर ओह्दे बाद में उत्थैं साढ़े श्राद हा मेरी सस्स दा ते असें ताम्मींं केड्डा बड्डा श्राद कीता हा असें ते असें जनानियैं गै रुट्टी बनाई ही में ही ते मेरी जठानी ही असें दोनी जनियें रुट्टी बनाई ही ताम्मीं साढ़ी इन्नी तरीफ कीती उ'नें उस दिन असें चनें दी दाल बनाई दी ही राजमा बनाए दे हे माहें दी दाल बनाई दी ही अम्बल बनाए दा हा सुक्की सब्जी बनाई दी ही भठोरू बनाए दे हे चौल बनाए दे हे ते ताम्मीं मतलब अस किन्नी जनानियें सट्ठ सत्तर जनानियें असें रुट्टी आक्खी दी ही ते थोह्ड़े हारे साढ़े अपने ताएं चाचें दे घर बी होई गेदे हे ते ओह् मतलब बनी गै गेदे हे सौ इक सौ बीह् बंदा बनी गेदा हा मतलब बच्चे बुच्चे पाइयै शैल बनी गेदा मतलब इ'न्ने जनें दी रुट्टी बनाई दी में ते रुट्टी बनाने दा केह् ऐ रुट्टी मैंन्टै च बनी जंदी इ'न्ना थोह्ड़ा जेहा टाइम लगदा सिर्फ आह्र होंदा ऐ जिस बंदे गी आह्र होऐ ते ओह् रुट्टी बनाई सकदा ते रुट्टी बनाना कोई मुश्कल कम्म नी ऐ अस जनानियें गै रुट्टी बनाना नी आह्ग ते आना केह् ऐ सानू होर ते ग्राएं च ते इन्ना बी रुट्टी इक दुए दे घर कोई फंक्शन होऐ ते लोग हक मारी लैंदे एह् लाड़ी आयां मेरे कन्नै थोह्ड़ी हारी हत्थ बटाई जायां मै ते अस चली जन्ने बड़ी शैल खुशी खुशी मतलब हून साढ़े गोआंढियें दे घर ब्याह् ऐ ते उं'दे घर इन्ने गीत गूत गोआन परौह्ने औंदे रेह् ते आपूं गै रुट्टी बनांदे रेह् रोजा दे चाली पंजाह् बंदे होई जंदे हे जनानियां जनूनियां पाइयै परौह्ने पराह्ने पाइयै ते पंजाह् सट्ठ बंदे होई गै जंदे मज़े दे मतलब ते फ्ही बनाने कदें छोल्ले भठूरे बनाने कदें दाल चौल बनाई लैने कदें सुक्की सब्जी ते फुल्का गै चलन देना ते बनाई लैने रुट्टी बनाने दा केह् ऐ डोगरे होइयै रुट्टी नी बनाई ते होर केह् बनाना ते डोगरे तोआनू पता ऐ इ'यां बी रुट्टी डोगरी रुट्टी इन्नी शैल होंदी सोआदली होंदी राजमा चौल साग ढोडा फुल्के बाजरे दा ढोडा मक्का दा ढोडा सब किश बनाई लैन्ने अस ऐक्सपर्ट होई गेदे हून अस रुट्टी बनाने च फिर ओह्दे बाद साढ़ी बर्डे पार्टी असें कीती अपने जागता दी ते ताम्मीं असें आपें गै रुट्टी बनाई ओह् चलो इ'न्ना बड्डा नेईं कीता पर ठीक हा पंजाह् सट्ठ बंदे ते होई गै जंदे बच्चे बुच्चे सद्दियै अपने भैन भ्राऽ सद्दने होन भरजाइयां आई जंदियां ते होई जंदी रली मिलियै करी लैन्ने ते रुट्टी सारे तारीफ करदे कुड़े तूं इन्नी सैल रुट्टी बनानी होन्नी सोआद ते में राजमा चौल राजमा चौल ते मिगी इन्ना बड़े गै सोआद बनानी होन्नी सारे आखदे होंदे तूं बड़ी सुआद बनान्नी होन्नी राजमा चौल चने दे दाल अम्बल चौल ते मज़ा आई जंदा रुट्टी खाने दा ते स्यालै ढोडे बनांदी रेही में साढ़े गोआंढियें ते उ'नें मिगी बी आक्खना कुड़े लाड़ी आयां ढोडे बनाई देआ मड़ी तूं इन्ने शैल ढोडे बनान्नी ते सानू बी ढोडे बनाई दे ते सानू बी ढोडे बनाई दे भला ते उसी केह् आखदे में केड्डे केड्डे शैल ढोडे बनाइयै सारें गी खलान्नी होन्नी ते बड़ा मज़ा आंदा हा ते होर केह् फिर इ'यै ओकेज़न होंदे निक्के मुट्टे ओकेज़न गै इ'यां मतलब बर्थडे होई गेआ कोई जामनी होई गेई ते हून अ'ऊं चली जन्नी रुट्टी बनान जो बी कोई हक मारै नी अ'ऊं चली जन्नी रुट्टी बनाई हून में लोकें दे घरें जे कोई आक्खै मिगी भला आ मेरा हैल्प करा ते केह् ऐ रुट्टी बनाने च कोई शर्म नी ऐ रुट्टी बनानी आनी चाहिदी सारें गी आनी चाहिदी रुट्टी बनानी में आखनी इक दुए कन्नै हैल्प करानी चाहिदी जेह्ड़े इन्ने पैसे पुट्टने आपूं रुट्टी बनाई दी होऐ शैल सोआदा दी कन्नै शैल रुट्टी बननी इन्ने ते सब किश शैल होंदा मतलब शैल जनानियें कन्नै अपने हत्थ सिद्धे होंदे कल्लै गी साढ़े उप्पर कोई मुसीबत आई जा अस अपनी ठेल्ला लाई लैन्ने रेह्ड़ी लाई बी अस अपने आप गी स्टैंड करी सकनें ते मतलब स्टाल बनाइयै इक अपना नांऽ करी सकने रुट्टी बनाना कोई माड़ी गल्ल नी ऐ रुट्टी बनानी आनी चाहिदी होर में रुट्टी बड़ी शैल बनाई लैन्नी होन्नी मिगी कोई शर्म नी ऐ मिगी कोई आक्खै भला सौ बंदे दी रुट्टी बना में मज़े कन्नै बनाई लैन्नी होन्नी मिगी कोई टैंशन नी ऐ रुट्टी बनाने दी